हॅलो हॅलो आं निलम फुलकान्न आं म्हाका मगे फुलां जाय आशिल्लीं मातश मात्शें चडू फूल जाय किदें आमगे लग्न आहा गे घरां ताका लागोन फूल जायी पयलीं म्हाका मातशें हें सांग तूं रेट सपोज एक दोन किल्ल हांवें शेंवती घेतली बी जाल्यार तुगे किल्ल कितले एक कील आं आं आं

आं आं आं आं आं आं म्हाका मगे एक दोन कील गुलाब कर आनी रोजां कर रोजां एक तीन कील म्हाका सांग कमी बीन कांय करपा ना तुमी

अशें किदें गे आमी इतलीं फुलां घेता मगे आनी तुमका कांय डिसकावण्ट बी दिना आमकां आं

आमकांय म्हणोन कश्टमर म्हणोन किदें डिसकावंट दिया मगे आं आं आनी ऑर्चीड बीन आहा पांचशीं रुपया किल्ल एक पांच कील दी मगे आनी किद्याक डिस्कावंट धर आं हय हय हय तें खबर आहा गे पूण आमी आतां इतलें वर्सां फूल तुमचे कडल्यानूच घेता मातशें कितें डिस्कावंट दिया आमकां

आं आतां म्हाक कितें केन्ना मेरेन मेळट तीं हय ऑर्डर करून दवरल्या तुवें आतां किदें ना म्हाका आतां परां जाय तीं सकाळीं मेळट मगे हय ह हय परां सकाणीं जाय मगे आं आं परां मागीर हांव सकाणीं येता व्हर व्हरपा रेडी करून दवर

आं बरें तशे जाल्या बरें आहा

आं कितले अशे करूं आं बरें करता करता ह्यात नंबरार करपा मगे आं बरें बरें बरें